जय झूलेलाल मूंखे हिकु सिंधी कढ़ी कोकी ऐं बेसन जी भाॼी ॾाढी पसंदि आहे मां हिन करे खाईंदी आहियां छो त कढ़ीअ में त सभु प्रोटीन विटामिन्स सब्जी हूंदियूं आहिनि हैल्थ ऐं पॉइंट्स जे करे असांखे कढ़ी वणंदी आहे ऐं खटी हूंदी आहे सिंधी माण्हुनि खे खटी शइ वणंदी आहे ऐं सिंधी सिंधी नमूने जेके छोला ठाहींदा आहियूं असां कुल्चा छोला ठाहींदा आहियूं उहा बि मूंखे बेसणीअ जी भाॼी में सिंधी सिंधी व्यंजन ॾाढो सुठो ठहींदो आहे ऐं बेसण जी भाॼी सभिनी खां वधीक वणंदी आहे हिन करे असां घणी ठाहींदा आहियूं पकौड़नि भाॼी बि ॾाढी सुठी ठहींदी आहे ऐं उहा बि असांखे वणंदी आहे असांजी सिंधी में साई भाॼी थींदी आहे उहा साई भाॼी दालि वारी ऐं पुलाउ ऐं गोभी वारो पुलाउ सिंधी बिरयानी इहा असांखे ॾाढी घणी वणंदी आहे असां हिन करे खाहींदा आहियूं की साई भाॼीअ साई भाॼी हूंदी आहे उनमें बि विटामिन प्रोटीन सभु हूंदा आहिनि ऐं इहे शइ असांखे वणंदी आहे टिदाली वणंदी आहे टिदाली मिलाईंदा आहियूं त टिनी दालनि जो स्वादु ईंदो आहे हिन करे खाईंदा आहियूं दही भल्ला वणंदा आहिनि दही भल्ला बि ॾाढा सुठा ठहींदा आहिनि हुनजो बि स्वादु ॾाढो सुठो ईंदो आहे खटी मिठी चटणी ठाहींदा आहियूं सिंधियुनि जे हिसाब सां सिंधी माण्हू चटणी ॾाढी घणी ठाहींदा आहिनि पकौड़ा खाहींदा आहियूं पकौड़नि में बि ॾाढो स्वादु हूंदो आहे ख़ासि करे बारिश जे मौसम में सिंधी पकौड़ा आलूअ जा गोभीअ जा बीहु जा बीहु जी भाॼीअ जा बीहु जी भाॼी बि ॾाढी दिलि सां असां खाईंदा आहियूं सिहल बीहु ठाहींदा आहिनि दम बिरयानी ठाहींदा आहिनि दम आलू ठाहींदा आहिनि उहे असां ॾाढो दिलि सां सिंधी माण्हू खाईंदा आहिनि ऐं सॼे ऐं भारत में सिंधी खाधो मशहूरु आहे ऐं इन करे माण्हू सिंधी खाधे खे ॾाढो न ॾाधो पसंदि कंदा आहिनि ऐं ॿियों पंजाबी खाने खे बि पसंदि कंदा आहिनि पर सिंधी सिंधी खाधो सभिनी खां वधीक सुठो लॻंदो आहे